مجھے ہندوستانی فلموں اور موسیقی بہت پسند ہے کیونکہ ان میں جذبات کہانی کلچر اور تعریف سب کچھ ہوتا ہے مجھے ڈرامہ اور رومانٹک فلمیں زیادہ پسند ہیں کیوںکہ ان میں کرداروں کی گہرائی اور جذبات کا اظہار بہت خوبصورت ہوتا ہے میرے پسندیدہ ایکٹر شاہ رخ خان ہیں کیونکہ وہ ہر کردار کو دل سے ادا کرتے ہیں اور ان کی رومانٹک فلمیں بہت مشہور ہیں ایکٹریسز میں مجھے دیپیکا پادوکون پسند ہیں کیونکہ وہ ہر کردار میں حقیقت کا رنگ بھر دیتی ہیں فلمی گانوں میں مجھے عاطف اسلم کے گانے بہت پسند ہیں اس کی آواز میں درد اور محبت دونوں کا احساس ہوتا ہے جو دل کو چھو لیتا ہے لطیف انداز والے گانے جیسے تم ہی ہو یا تیرا ہونے لگا ہوں میرے فیوریٹ ہیں کیونکہ ان میں سکون اور جذبات کی گہرائی ہوتی ہیں پسندیدہ سنگرس میں عاطف اسلم کے علاوہ میں ارجیت سنگھ کی بھی بہت بڑی فین ہوں ان کی آواز ہر ہر قسم کے گانوں میں اچھی ہے چاہے وہ رومانٹک ہو یا دکھی